नमस्ते मैम जी रोहन आपका बेटा गर है वहीं उसका रुचि सिंगिंग में है तो हम सोच रहे थे कि आपकी अनुमति हो तो हम उसे और सिंगिंग ज़्यादा सिखाएँ और ऊँचे लेबर पर लेकर जाएँ नहीं उस गाने में भी बहुत अच्छा है आपका बेटा जी मै नहीं हमारे यहाँ स्कूल में होता है सिंगिंग ना कराया जाता है तो उसमें वह बहुत तेज़ है वह बहुत अच्छा सिंगिंग करता है हाँ मैम जी आप आईए कभी यहाँ स्कूल में तो आपको सुनाएँगे उसकी कैसा सिंगिंग करता है कैसा नहीं आप उस पर ध्यान दीजिएगा फिर हाँ हम चाह रहे हैं कि आपकी अनुमति हो तो हम आपके बेटे को ऊँचे लेबल पर ले कर जाएँ और फिर हम उसे लखनऊ ले कर जाएँ और सिंगिंग पार्टी में भाग ले और वह आगे बढ़े हाँ जी मैम आपका स्कूल का भी नाम होगा हाँ जी मैम इस हफ़्ते है हमारा टिकट तो हम आपके बच्चे को लेकर जाना चाहते हैं हाँ मैम आपका बेटा अच्छा गाता है नहीं मैम हम खुद सुने हैं उसकी आवाज़ को मैम हाँ हाँ जी मैम बस वही हम कह रहे हैं ना कि आप आईए किसी दिन स्कूल में जो पार्टिसिपेट होगा सिंगिंग तो उसमें वह भी भाग ले रहा है तो हम उसकी आवाज़ आपको सुनाएँगे कैसा गाता है वह उसकी जी मैम इससे आप आएँगी तो आप उसकी आवाज़ को सुनेंगी तो आप घर पर भी उसे पेस्टिक करा सकती हैं कि कैसा गाता है कैसा नहीं गाता आपका बेटा अच्छा है सिंगिंग में हाँ जी मैम आपका पड़ा बेटा पढ़ाई के साथ साथ भी सिंगिंग में भी बहुत रुचि रखता है जी अच्छा मैम नमस्ते